जी हाँ भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है लेकिन वर्तमान समय में इसके सामने कई चुनौतियाँ हैं सबसे पहले फस्ट चुनौती है इसके सामने वह है बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण पर हमें पूर्ण लागू नियम करने चाहिए